गामक इसकुल सबमे अखनो शौचालयके व्यवस्था नीक जेकाँ नहि अछि पीबाक पानिक जे व्यवस्था छै सेहो नीक नहि अछि डेस्क कतौ अछियो कतौ नीचोमे बैस कऽ नेना लोकनि पढैत अछि अखनो एहिमे बहुत सुधारक आवश्यकता अछि एखनो जे भोजन देल जाइत अछि मध्याह्न भोजन जे इसकुलमे देल जाइत अछि ओकर जे क्वालिटी छै से बहुत नीक नहि रहैत अछि ओकर गुणवत्ता बढ़ियाॅं नहि रहैत अछि एकरा सबमे अखनो बहुत रास सुधारक आवश्यकता अछि आ ई काज से पहिने जरुरी अछि कारण जे वएह भोजन कऽ कऽ नेना लोकनि स्कूलमे पढैत अछि तैं एकर व्यवस्था सुधारब बहुत जरुरी अछि